हाँ जी जी नमस्कार हाँ जी वैशाली नगर थाने से ही बोल रहा हूँ जी बैग में आपने उसको पूरी तरीके से देख लिया की चोरी हुआ है या फिर कहीं आपसे छूट गया है आपके उसमें क्या क्या सामान है ठीक है तो हम उसके कंप्लेंट दर्ज कर लेंगे आप यहाँ पे नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर दो ऑनलाइन भी कर लेंगे हम लेकिन ऑनलाइन के लिए आप अपने जो दस्तावेज है उनका फोटो सेंड करो व्हाट्सएप पे उसी के आधार पे तो होगी आपका आधार कार्ड भेज दो यही है बस आधार कार्ड ओरिजिनल भेजना जिससे कि हम आपकी कंप्लेंट आगे बढ़ा सके हाँ और आप ऐसा और करना वो कंप्लेंट दर्ज कराये तब वो पता भेज देना कि जहाँ से चोरी हुआ है में यहाँ से जा रहा था यहाँ पर तो यहाँ से चोरी हुआ है वो और बताना हाँ हाँ वो प्लेटफॉर्म पर सारा कुछ बता देना इसमें हाँ वो तो कंप्लेंट दर्ज होगी तभी दिखाएंगे आप उनको पहचान सकते हो बच्चों को जिन पर आपको शक है हाँ वो तो सी सी टी वी कैमरे में देख लेंगे हम और तब देख लेना आप ठीक है आप पहले केस दर्ज कराओ ठीक है ठीक है ओके